हाँ भाई साहब नमस्कार हाँ बोलिए हाँ कॉलेज से ही बात कर रहा हूँ मैं किस इयर अच्छा एम कॉम में

अच्छा अच्छा एम कॉम में एडमीशन लेना है तो इसमें भी अपना बी कॉम की लाश्ट इयर की लगेगी है ना और अपने स्थाई जाति वगैरह पूरे डाकुमेंट्स लेकर आ जाना और इसके चार्जेस है तीन हज़ार रुपये फीस है ना हाँ तो तीन हज़ार रुपये नहीं नहीं अभी तो इस्टार्टिंग अभी आपको तीन हज़ार इखट्टे पे करना पड़ेगा और प्रवेश शुल्क लगेगी इसके बाद आपके सैमेस्टर वाइस हैं तो सैमेस्टर की फ़ीसें अलग हैं वर तो छः छः महीने में आपको पैड करना पड़ेगा वह यार देखो आगे पीछे हो जाता है मतलब पाँच सौ सात सौ आठ सौ रुपये ऐसा लगता है इस्कॉलरशिप का भी रहता है ना इस्कॉलरशिप भी है हाँ आ जाती है ना

नहीं नहीं इश्टार्टिंग में तो आप को कॉलेज लगाना पड़ेगा पर ज़्यादा एमरजेंसी है तो ऐसा है दो दो चार चार आठ आठ दिन में लगा सकते हैं हाँ यह तो बनाना बनाना पड़ता है भैया

और कुछ जानकारी

अच्छा अच्छा

ठीक है बिल्कुल लाश्ट भैया अपनी है पाँच तारीख हाँ अगले महीने

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं कोई दिक्कत नही है वो जमा कर सकते आप थोड़ा लेट भी जमा कर सकते हैं बिल्कुल